मैथिलीमे हमरा सबसँ बेसी जे छै से रोचक आ असामान्य शब्द या वाक्यांश ई लागल हँ बैद्यनाथ मिश्र यात्रीकेँ कथन जे सबसँ पहिने मोन पड़ै अछि अपन देशके लोक भय हो अथवा शोक दुःख हो वा सुख भय हो अथवा शोग लाभ हो अथवा हानि सबसँ पहिने मोन पड़ै छथि अपन देशके लोक